दिनभर मुझे अलग अलग कामों के लिए पानी की आवश्यकता होती है पहला पीने के लिए स्वस्थ रहने के लिए मैं दिनभर पानी पीती हूँ भोजन पकाने के लिए खाना पकाने में और स्वादिष्ट भोजन बनाने में पानी की आवश्यकता होती है तीसरा नहाने और साफ़ सफाई के लिए दिन की शुरुआत में और दिनभर के दौरान नहाने और साफ़ सफाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है चौथा काम करते समय ताकि दिमाग अच्छी तरह से काम कर सके मुझे दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीने की आवश्यकता होती है पाँचवा घर के काम में पानी से घर के अलग अलग काम जैसे कि बर्तन धोना पोछा लगाना पौधों को पानी देना सब्जियों को धोने में मदद मिलती है छठा शरीर को ठंडा रखने के लिए गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए भी दिनभर पानी की आवश्यकता होती है ये कुछ मुख्य कार्यों के लिए मुझे दिनभर पानी की आवश्यकता होती है